ग्वालियर ज़िले में मुख्य प्राकृतिक संसाधन और पर्यावरणीय चुनौतियाँ इस प्रकार हैं की यहाँ पर जल की काफ़ी कमी हुई है और आपूर्ति भी देखी गई है क्योंकि पिछले कुछ सालों मे पाँच से सात सालों में जो की ग्वालियर मे बारिश नही हुई है अच्छे से और इस प्रकार जंगलों मे सूखापन और प्रदूषण भी बड़ रहा है क्योंकि ग्वालियर की जनसँख्या काफी ज़्यादा है और जनसँख्या होने से यहाँ पर वाहन काफी चलते हैं और उन वाहनों से जो रोज़मर्रा मे प्रदूषण होता है उस वजह से यहाँ पे गर्मी भीषण पड़ती है और उस गर्मी का सीधा सीधा प्रभाव यहाँ के जानवरों पर यहाँ के मौसम पर बुरा दिखाई देता है अगर बात की जाए यहाँ का स्वास्थ कैसा है लोगों मे तो वह भी इन्ही सब कारणों से बिगड़ता रहता है हर आने वाले कुछ महीनों में अब अगर बात की जाए के नगरपालिका लगातार क्षेत्र की सफाई करती है या नहीं करती है तो यहाँ पर नगर पालिका लगातार सफाई तो करती है परन्तु काफ़ी ज़्यादा क्षेत्र होने ना कारण और काफ़ी कम क्षेत्र कारण से जिस हिसाब से ज़्यादा लोग हैं और उन लोगों का जो रोज़मर्रा का काम है उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा कचड़ा हो जाता है